شب بخیر عفان آج آپ سے بات کرتے ہوئے خوشی ہوئی کمال ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری گیلری کی نمائشوں کو قریب سے دیکھ رہے ہیں یا کوئی خاص ٹکڑا ہے جس نے آپ کی آنکھ پکڑ پکڑی ہے مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی عفان عذورا کا کام حال ہی میں بہت زیادہ توجہ حاصل کر رہا ہے مخلوط میڈیا کا اس کے استعمال یقینی طور پر آج کے منظر کو ایک نیا تناظر لاتا ہے عذورا ایک ابھرتی ہوئی فنکارہ ہے جو تجریدی اظہار کے ذریعے جذبات کی کھوج کے لئے مشہور ہے اس نے یورپ میں فنون لطیفہ کی تعلیم حاصل کی اور اپنی کم کمپوژیشن کے ذریعے جذبات کو ابھارنے کے بارے میں گہری سمجھ رکھتی ہے اس کے ٹکڑے اکثر جمع کرنے والوں کے ساتھ گونجتے ہیں جو آرٹ کے ساتھ گہرا تعلق تلاش کرتے ہیں یقیناََ عفان ہم نے حال ہی میں یاسین خان کے مجسموں کی نمائش شروع کی ہے عام مال کو پیچیدہ شکلوں میں تبدیل کرنے کے اس کی صلاحیتیں کافی متأثرکن ہیں اس کے ٹکڑے آپ کے موجودہ مجموعے میں زبردست تضاد فراہم کر سکتے ہیں آپ نے فن کے جوہر کو خوبصورتی سے کھینچا ہے عفان یہ سب کچھ چمکانے والی گفتگو جذبات اور روابط کے بارے میں ہے اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو مجھے آپ کے لئے عذورا اور یاسین خان کے ٹکڑوں کو قریب سے دیکھنے کے لئے نجی دیکھنے کا بند و بست کرتے ہوئے خوشی ہوگی کمال ہے میں انتظامات کروں گا اور تفصیلات کے ساتھ آپ تک پہنچوں گا ہماری گیلری آپ کی دلچسپی کے لئے آپ کا شکریہ میں ہماری مسلسل بات چیت اور آپ کے آرٹ کے مجموعے کو بڑھانے کے مواقع کا منتظر ہوں سیزرعفان آپ کا دن اچھا گزرے اور ہم جلد ہی رابطے میں ہوں گے